हां जी हरिओम हा जी बिल्कुलु ठाहे ॾींदोमाव छ छा छा ठहाराइणो अथव तव्हांखे मां ठाहे ॾींदीसाव हूं

हां जी ॿियो हा मां तव्हांखे ठाहे ॾींदमि ॾाढी सुठी ठाहे ॾींदमि ॾींदीमाव हा त उन में हैंडिल विझाइणो अथव त उन जा चर्जिस तव्हांखे मना अलॻि अलॻि हैंडिल ईंदव हिकिड़ा फ़ैन्सी अथव जेके ॿार हलाइनि था हिकिड़ा पुराने टाईप जा जेके पाण वॾा सॾा हलाईंदा आहियूं उहे हैंडिल अथव काच में बि जामु वैराटियूं अथव ऐं हॉर्न त ॾाढा सुठा सुठा अथव तव्हांजो नालो विझाए अहिड़ो हॉर्न ठहाराए ॾई सघां थो मां तव्हांखे अच्छा कीअं ठहाराइणो अथव मूंखे ॿुधायो अच्छा टायर बि मटाइणो अथव जी टायर में बि एन ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं वैराएटियूं अथव असां तव्हांखे ॾाढा एमा हा त मां तव्हांखे टायर में बि मना हिकिड़ो इहो अथव इहे पंहिंजो ब्रैंडेड

हल्लो हल्लो न न तव्हांखे वधीक ख़र्चो न ईंदो मां तव्हांखे टायर सुठी तरहं सां ठाहे ॾींदोमाव ऐं ट्यूबलाईट ता हिकिड़ा नॉर्मल अथव हा यूजस तव्हांखे राऊंड पंज हज़ार पवदव हिकु टायर ऐं हू हल्का वारा तव्हांखे पंद्रह हा ॿिया तव्हांखे ॿ हज़ार वारा बि अथव मां तव्हांखे मिरर बि सुठा विझी थो ॾियांव तव्हां जेको जेको चवंदा मां सभु ठाहे थी ॾियांव हूं हा हूं हा हा हा मां सभु ठाहे ॾींदीमाव कांच ॾाढा सुठा विझी ॾींदीमाव ऐं हैंडिल ॾाढा सुठा अञा मस्तु अथव प्रिंट में आया अथव जेके लेडीस छापंदा आहिनि पिंक वारा कलर में अथव सुठा सुठा जेके बि चवंदा मां तव्हांखे सभु हणी ॾींदीसाव रखिणी पवंदव हां गाॾी ॿ टे ॾींहं मूं वटि हिकु ॾींहं में कमु न थींदव तकिड़ न कजो हा तकिड़ न कजो ॿ टे ॾींहं रखिजो मां करे ॾींदीमाव हम्म सीट सीट कवर सीट कवर मटाए ॾींदीमाव सुठो विझाए ॾींदीसाव हा हा मन मुंहिंजो त हीअ मुंहिंजो हीअ दुकान ॾाढो पुराणो अथव मां सालनि खां इहेई कमु कंदी आहियां जेॾीमहिल तव्हां अचो मूंखे हिकिड़ो फ़ोन करे अचिजो त मां तव्हांजे लाइ टाईम कढी वियां ठीकु आहे हा ठीकु हा भले भले जय झूले